ہمارے علاقے میں الگ الگ مذہبی رہنماؤں کی عزت کی جاتی ہے بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ہر طرح کے بڑے مذہبی لوگوں اور مذہبی رہنماؤں کی پوری عزت کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا علاقہ مذہب کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے یہاں ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کو بہت اچھی طرح مانتے ہیں اور اس کی احکامات پر عمل کرتے ہیں ہمارے یہاں جو علماء ہوتے ہیں جو مولانا ہوتے ہیں اور جو مولوی حضرات ہوتے ہیں اسی طرح جو کسی مسجد کے امام ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کے علاقے میں کافی عزت کی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان علماء کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اسی طرح اماموں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم بہت قیمتی ہوتا ہے اس کو ہر ایک اس کو ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا اسی لیے وہ عوام میں بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اسی علم کو حاصل کرنے میں لگایا ہے اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں میں بھی میں بھی جو لوگ مذہب سے جڑے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کی سماج میں خوب عزت ہوتی ہے میں نے ان سے ہر اچھی بات سیکھی ہے اور ان کو دیکھ کر ہم اچھے راستے کی طرف چلتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے رہنما اور قائد کی حیثیت رکھتے ہیں